मैथिली भाषा अपना आपमे एगो विशेष स्तर राखैत अछि एकर मृदुता लोक के अपना तरफ खीचैत अछि एक दोसर के संपर्क मे बहुत नीक जेकाॅं ई आबि सकैत अछि आओर अगर झगड़ो बला गप मैथिली मे बाजल जैत अछि तऽ ओ नीके लागैये एकर व्याकरण थोड़ेक कठिन अय लेकिन एकरा नगण्य मानिके मैथिली बहुत नीक भाषा अछि मीठगर अछि